جی ہاں میرے باوورچی خانے میں مختلف اقسام کے برتن موجود ہیں جن میں سے ہر ایک کا اپنا مخصوص استعمال ہے دیگچی یہ سالن یا دال چاول پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے توا روٹی یا پراٹھا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے فرائے پین تیل میں تلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے انڈا سموسے یا کباب چمچ اور کبگیر سالن یا چاول نکالنے یا ہلانے کے لیے بلنڈر یا مکسر مشروبات چٹنی یا مسالحہ پیسنے کے لیے پریسر کوکر دال یا گوشت جلدی گلاتے گلاتے گلانے کے لیے پیالیاں اور پلیٹیں کھانا کھانے کے لیے چائے کا برتن چائے بنانے کے لیے مخصوص برتن ہوتا ہے جسے چائےدان بھی کہتے ہیں چھلنی پانی نکالنے یا آٹا چھاننے کے لیے چاقو آلو کاٹنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ہمارے کچن میں برتنوں کا اسٹین بھی ہے اس پر اپنے برتن کو دھو کر حفاظت سے رکھتے ہیں اس میں برتن صاف اور پاک رہتے ہیں